ट्रैवल ऑफ़िस से बोल रहें आप मुझे न अपनी फ़ैमिली के साथ जबलपुर से ग्वालियर तक का सफ़र करना था तो उसके लिए मुझे जानना था कि क्या कर सकते हैं दस लोग हैं हम लोग

ए सी से जाना चाहेंगे अच्छा जी जी ए सी से जाना चाहेंगे

हाँ जी मतलब ग्वालियर में जहाँ जहाँ हम घूम सकते हैं तो आप ही के ट्रैवल का पूरा कॉस्ट हमको बता दीजिए कि ट्रैवल कॉस्ट कितना होगा और वहाँ रहने का कैसा रहेगा

डबल रूम पाँच ताकि दस लोग के हिसाब से हो सके अच्छा तो हीटर के क्या चार्जेस हैं अच्छा ठीक है तो आप बुक कर दीजिए और हमारा मतलब जो भी ड्राइवर रहेगा देखिएगा कि मतलब पिए ना या कुछ अच्छा और हम लोग मतलब दस लोग हैं और छोटे छोटे बच्चे भी हैं तो सोने का इंतज़ाम रहेगा अपने का या ट्रैवलिंग ठीक है और कितने दिन का रहेगा हम कितने दिन में पहोचेंगे जबलपुर से ग्वालियर मतलब पूरा एक ठीक है तो आप बुक कर दीजिए एक रूम्स भी बुक कर दीजिएगा और गाड़ी भी इरम ख़ान जी जी ओके और हम ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे

थैंक यू